असांखे ठीकु रहण जे लाइ रोटी जो असांजे ॾाढो महत्व आहे छाकाणि त रोटी खाइण सां जेका असांजे अंदरु वेंदी आहे ऐं उन सां ई सभु कुझु थींदो आहे असांजे सिंधियुनि में चइबो आहे जहिड़ी असां रोटी खाईंदासीं ओहिड़ो ई असांजो दिमाग़ बि हलंदो ऐं कसिरत बि असांखे रोज़ु सुबुह जो करणी पवंदी आहे ऐं करण बि खपे छो असां कसिरत कंदासीं त असां बिल्कुलु ठीकु रहंदासीं ऐं जहिड़ी असां रोटी खाईंदासीं ओहिड़ो ई असांजो दिमाग़ बि हलंदो असांखे रोटी वई खाइणु खपे जंहिंमें सॼा विटामिन्स हुजनि ऐं ऐं उहे जेके विटामिन आहिनि उहे असांजे शरीर में एॾो सुठो कमु कंदा आहिनि त पोइ असांखे हॾियुनि जो सूरु ऐं ॿियूं परेशानियूं बि कोन थींदियूं आहिनि ऐं उन सां गॾो गॾु अगरि जंहिं असां रोज़ जो रोज़ु सुबुह जो उथी कसिरत था कयूं त असांजो दिलि ऐं दिमाग़ ॿिनी उते ॾाढो सुठो असर थींदो आ्हे असां बिल्कुलु स्वस्थ रहंदा आहियूं असांखे राति जो बिल्कुलु हल्को खाधो खाइणु खपे जीअं त दलियो थियो ऐं मुङ पियल चांवर थिया इहे खाइण सां असांजो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहंदो आहे ऐं सुबुह जो असां बिल्कुलु ठीकु कंदा आहियूं असांजो दिलि ऐं दिमाग़ु बिल्कुलु स्वस्थ रहंदा आहिनि इन करे असांखे हमेशह ई ताज़ो ऐं सुठो खाधो खाइणु खपे